लोकेशन दे नांऽ सनाने न कोल कोल दे गांधी नगर तलाब तिल्लो डोगरा हाल कच्ची छौनी परेड सांदमां घौ मनासा गजन सू मढ़ जानीपुर फिर डोगरा हाल मढ़ केह् आखदे रेशम घर बख्शी नगर त्रकूटा नगर जैन बज़ार सांबा उधमपुर विजयपुर बड़ी ब्रह्मणा अखनूर नगरोटा